ओ हेलौ औ औ ओम औ औ औ औ थाङो औ ओमफ्राय औ औ औ औ औ औ औ औ जागोन दे माबा ओमफ्राय रायलायनोथ' हागोन थारमाने जोङो ज' कन्टेक्टाव दंलायखायो नालाय रायलायनानै हरनो हागोन औ ओमफ्राय नोंसिनि प्रग्रामफ्रासो माब्लामोन प्रग्रामनि माबाफोरा

एकइस बाइसावना बै औ औ बेखौ र' आं गावनावबो इसे खबर लाग्रोनांगोन माने माखासे अनेख प्रग्राम थायो नालाय ओ बे प्रग्रामफोरखौ लानानै ओ ओ माबागोन ओरैनो प्रग्रामा सानबैसे जागोन

ओ लास्ट ओ फेसोन स' ओ लास्ट स'आव गेवलां गेवलाङाव औ गेवलां मेलाव ओ ओ ओम औ औ औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ ओम जागोन दे आं माबाहरगोन ओमफ्राय ओरैनो ओ बारा माबाबो लाखाया बियो फिसफोरखौबो फिसखौ फिसफोरबो बारा बुरजा दर्साफोरबायदि लालाबायखाया

औ ओम औ औ दे जागोन औ औ औ औ दे जागोन दे औ दे जागोन दे आं दा रायलायहरनानै नोंनो खबर हरफिनगोन दे औ दे होम्बा औ